ہندوستان کی سیاست اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں اور اپنے اپنے مطابق صحیح کام کر رہے ہیں میرا پسندیدہ سیاسی رہنما راہل گاندھی ہے راہل گاندھی ہیں اور اگر میں ان سے ملنے کا موقع ملا تو میں ان سے پوچھوں گا کہ ان سے کہوں گا کہ ہندوستان میں اور بھی زیادہ یونیورسٹیاں کھولی جائیں اور میڈیکل وغیرہ اور کالجز وغیرہ کھولے جائیں جس سے آنے والی جنریشن کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو